ہمارا مذہب اسلام ہے ہم لوگ گانا نہیں سنتے ہیں نعت وغیرہ گاتے ہیں بچوں لوگوں بھی نعت وغیرہ گاتے ہیں اور اور شعر وغیرہ گاتے ہیں ہم لوگ مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں اور نعت وغیرہ گاتے ہیں بچوں لوگوں کو بھی وہ نعت وغیرہ گاتے ہیں ہم لوگ شعر وغیرہ غاتے ہیں مسلمان ہیں ہم لوگوں کو گانا اچھا پسند نہیں ہے نعت اور شعر جملہ پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کی جو طریقہ ہے وہ طریقہ پر چلتے ہیں اور شعر وغیرہ بچوں لوگو کو پڑھاتے ہیں اور نعت اور سناتے ہیں اور غزل غزل سناتے ہیں شعر سناتے ہیں بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں درود شریف اور پڑھاتے ہیں اللہ کا نام لے پڑھاتے ہیں اور بچوں لوگو کو بھی شعر وغیرہ پڑھاتے ہیں ہم لوگ کو کے یہاں پہ کوئی ادھر ادھر نہیں ہے اور شعر وغیرہ پڑھتے ہیں ہم اچھے پرورش بچوں لوگوں کو کرتے ہیں اور نعت وغیرہ پڑھاتے ہیں اور کلمہ پڑھاتے ہیں اور جو بھی اچھے اچھے پیارے پیارے شعر اور ہیں وہی پڑھاتے ہیں